ایک سو آٹھ ایک سو گیارہ سات سو چھیاسی پانچ ہزار پانچ سو پچانوے چھ لاکھ ستاسی ہزار آٹھ سو تینتالیس